म्हजे कडेन कूक बूक आसा अमिता सलत्री हिचो गोंयची खाणां जेवणां हें पुस्तक म्हजे कडेन आसात तातून तिणें गोंयांत सणां परबांक तशेंच दिसपट्टे जिणेंत आमी जिनस रांदतात ताची रॅसिपी दिल्येत देखीक मणगणें खतखतें सांबार गोडशें आनीक जायते रॅसिपी आसात म्हाका स्पॅशल जेवण रांदपाक जाय जाल्या हांव तिचें पुस्तक चाळून घेतां तशेंच युट्युबाचेर जायते खाणां जेवणांचे ब्लॉग्स आमकां पळोवपाक मेळटा जायत्या लोकांनी आपले स्वताचे जि जेवणाचे समुद्र धनी म्हणल्यार चॅनल तयार केल्ले आसात तीं जें किदें रांदतात तें तांचेर घालतात आनी आमचे मेरेन पावतात देखीक कबिताज किचन शॅफ रणवीर ब्रार शॅफ कुणाल कपूर शॅफ संजीव कपूर तशेंच व्हाय टी एल आनीक जायते समुद्र धनी आसात हांव चडशें शॅफ रणवीर ब्रार हांचे रॅसिपी पळोवन पदार्थ तयार करतात कारण तांचें जेवण करपाची पद्दत आनी ती रांदतना ताचो विस्तारान महत्व सांग समजावपाची प्रक्रिया म्हाका खूब आवडटात तशेंच दुसऱ्यांचेय रॅसिपी पळयता पूण हाचे चड पळोवन म्हाका जाय तसलो बरोसो पदार्थ हांव रांदून घेता